नमस्ते मैम बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं हो जाएँगे मैडम पैसे डिलिवरी आप कितने तक का डिलिवरी करवाना चाहते हैं आप कितने पैसे डिलिवरी करवाना चाहते हैं बताओ हम इतना तो नहीं कर पवा पाएँगे पर कोशिश करेंगे गैर कानूनी है ये सब अच्छा आप हमें कितना पैसे ले जाने के देंगे कुछ इतना रिस्की काम करने जा रहे आप कुछ पैसे तो हमें देंगे ले जाने के लिए वो तो हम चलो आपका करवा देंगे आप हमें कितने देंगे

हमने कुछ पैसे इतनी दूर तक आपके पैसे हम ट्रान्सपोर्ट करेंगे लेकर जाएँगे रिस्की काम करेंगे कुछ तो आप हमें देंगी ही अपनी ओर से जो दे देना अब हम क्या कहे सकते हम तो कस्टमर हैं मैम ये बहुत कम हैं इतने आपके हम पैसे ले कर जा रहें दस तो बहुत ही कम हैं पचास टका कम से कम

मैडम लेकिन पैसे हमें तुरंत चाहिए होंगे हाँ ठीक है आप किस दिन लेकर आएँगे मैम मंडे को हमें टाइम नहीं है आप संडे को लेकर आना

ठीक है कितने बजे तक आप आ जाएँगे नहीं मैम हमें ग्यारह दस बजे तक का तो टाइम है डिलीवरी होती है उस टाइम हमारी वही चार पाँच दिन बजे तक आप आइए नहीं शाम को चार पाँच हाँ तब टाइम होता है हमारे पास ठीक है मैडम नमस्ते